मां हिक डाइनिंग टेबल जो ऑर्डर ऑनलाइन कयो आहे पर मूंखे का बि तसदीकु न मिली आहे त हाणे मन इन करे ई परेशानु आहे त मुंहिंजे आर्डर उन्हनि वटि पहुतो बि आहे या न पहुतो आहे ॾिसां थी पई मां ऑनलाइन वञी करे चैक थी कयां पई ऑनलाइन वेबसाइट मां खोली आहे हाणे ॾिसां हिन जे हिस्ट्री में थी वञा पई ऑर्डर जे ऑर्डर हिस्ट्री में थी वञा हा हिस्ट्री में कुझु मैसेज त नज़र अचे थो पियो ॾिसां हा आर्डर हुते पहुतो त आहे हलो इहा त संतुष्टि थी की ऑर्डर उते पहुची चुकियो आहे त हाणे ज़रूर कुझु न कुझु अपडेट हो विझंदा ठीकु आहे